अपना सभकेँ ओहिठाम मिथिलाञ्चलमे तऽ पर्व त्यौहार प्रचलितए जाहिमे पूरा भारतवर्षमऽ जे हमसभ मिथिलाञ्चलके सुपौलके लोक मनाबै छी से भारतवर्षमे नहि मनबैत अछि जेनाकि हमसभ चौरचन आ जीतिया दुइटा पाबनि जे एहन अछि जे मिथिलाञ्चलमे खास मनायल जाइत अछि चौरचन साँझके समयमे मनायल जाइत अछि चन्द्रकऽ चौठी चन्द्रके पुजन कयल जाइत अछि भरि दिन माय बहिनसभ ठकुआ आ पूरी खीर ईसभ बनबैत छथि सभकेँ एहिठाम हमरो सभकेँ अयठमा अय पर्वके विशिष्ट महत्व छनि चौठी चन्द्रके पूजा करलाके बाद दहीके छाछीके उत्सर्ग होइत छै ओकर मन्त्र पढ़ल जाइत छै फेर डालीके से उत्सर्ग होइत छै ओकरो मन्त्र पढ़ल जाइत छै फेर जे छै से मड़ड़के उत्सर्ग होइ छै ओकरो मन्त्र पढ़ल जाइ छै तकर बाद जितिया पाबनि हमरा मिथिलाञ्चलमऽ कहावत अछि जितिया पाबनि बड़ भारी आ धिया पूताक ठोकि सुताबी अपना खाय भरि थारी तऽ बचपनसँ हमसभ माय बहिनके देखैत रहहुँ आ जितियामे तऽ हमसभ रातिके सुतिते नहि रहहुँ जे कखन हमरा सबके दही चूरा खायके लिय हमर माय हमर बहिन उठैत ताहि दुआरे हमसभ नहि सुतैत रहहुँ